ہندوستانی فن اور فنکاروں کی عالمی نمائندگی بڑھانے کے لیے بین الاقوامی نمائشیں ڈیجیٹل پلیٹفارمس کا بھرپور استعمال مضبوط تعلیمی اور تحقیقی بنیاد حکومتی اور ادارتی معاونت اور مؤثر مارکیٹنگ ضروری ہے ڈیجیٹل اثر و رسوخ نے آرٹ کو عالمی رسائی نئے تخلیقی میڈیمس اور براہ راست تعامل کے مواقع فراہم کیے ہیں مگر اس کے ساتھ مواد کے اس اس دہم کاپی رائٹ کے چیلنجز اور ڈیجیٹل تقسیم جیسے مسائل بھی سامنے آئے ہیں